ہاں ڈرائیور صاحب اب تو ہم منزل تک پہنچ چکے ہیں باقی یہ ہے کہ آپ کا جو کرایہ ہوا کتنا کرایہ ہوا اور پھر ہمارے پاس دو ہزار روپئے ہے آپ کے تو ساٹھ ساٹھ روپئے ہوا باقی یہ ہے کہ ہمارے پاس پے ٹی ایم وغیرہ یا فون وون پہ تو پیسے تو ہے نہیں آپ کے پاس چھٹے ہو یا تو کسی اور سے لے لیجیے آپ کے پاس ہو تو دے دیجیے باقی یہ ہے کہ اپنا چُھٹّا وُٹّا لے کے ہی چلنا چاہیے کیونکہ راستے میں کہیں چھٹّا ملتا نہیں ہے یا پھر کئی ایسے مجبوری آ جاتی ہے کیونکہ ہم بھی ایک بار کہیں گئے تھے تو وہاں بھی ہمارے ساتھ ایسے ہوا کہ کسی کے پاس چلے گئے ہمارے پاس فون میں ہی پیسہ تھا اصل میں ہوا کیا کہ نہ اس کے پاس چھٹّے تھا نہ کچھ تو اس لیے اپنا جو چھٹّا وٹّا ہے آدمی کو اس حساب سے جب سفر میں جائے تو اپنا سفر میں اپنا رقم چھٹّّے وغیرہ اپنا ایسے لے کے چلے کہ اسے پریشانی دِقّت نہ آئے بعض دفعے ایسا بھی ہوتا ہے انسان جاتا ہے کہیں کچھ کہیں کچھ ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے رائے ہے کہ اپنا سب جو ضرورت کا سامان وغیرہ ہے یہ سب چیز اپنا لے کے چلنا چاہیے کہ کیونکہ سفر میں جو ہے نا بہت طرح کے تکلیفیں ایسی چیز آتی رہتی ہے جیسے کہ آپ لمبا سفر کر رہے ہیں کھانا وغیرہ تو یہ سب چیز اپنا لے کر چلے